आज कल जो है कि मोबाइल के जितने भी एप हैं उसमें करीबन सभी ऐप अच्छे हैं लगते हैं जैसे किसी विद्यार्थी को और किसी भी गार्जियन को या कोई बिना बाल बच्चा जो नहीं पढ़ता हो वह जो उसके पास भी इस्मार्टफोन है वह भी अपना एप चलाते हैं लेकिन वह फ़ायदे के लिए नहीं वह सिर्फ़ देखने के लिए ऐप चलाते हैं जैसे पहला कोई भी बच्चा अगर मोबाइल रखता है उसमें अगर वह एप खोलता है वह जो भी पढ़ने वाला बच्चा है वह पढ़ाई वाला ऐप खोलकर के देखता है कि जैसे गूगल हुआ कुछ जियो टी वी पर जो ऑनलाइन क्लास चलता है उसपर वह भी क्लास आता है उसपर किलास करता है गूगल से पूछता है कोई भी चीज़ का मीनिंग या सेंटेन्स समझने का जो रहता है गूगल पर पूछता है कॉल में इधर से बोलने के बाद उधर से उसका ऐन्सर चार्ट आता है और जब हम मनोरंजन की दुनिया में रहते हैं तो वह हमें जिओ टी वी या और सब सारा जो ऐप है उसपर भी हम देखते हैं और जो भी जैसे जिओ सिनेमा हुआ या जिओ टी वी हुआ हमको न्यूज सुनना है तो सौ समय जिस समय हमें फुर्सत है न्यूज सुनना है तो न्यूज के लिए हम जिओ टी वी दाबते हैं फिर ऐप को खोलते हैं उसमें जैसे आज़ तक हुआ एन डी टी वी हुआ और जो भी चैनल है न्यूज चैनल उसको खोलकर के हम देखते हैं जैसे अभी वल्ड कप का मैच हो रहा है हमें वह मैच देखना है जो अब जब भी मैच चालू होता है उस समय हम हॉट स्पॉट खोलते हैं और वह मैच का आनंद हम आराम से बैठ कर लेते हैं वह भी एक अपना समय के लिए सबसे अच्छा ऐप लगता है और जैसे कि हमें अगर सिनेमा देखना है तो जिओ सिनेमा हम खोलकर के देखते हैं अ कोई कोई मेच भी जिओ सिनेमा पर भी देता था इससे पहले आई पी एल मैच जिओ सिनेमा पर देता है उसका भी हम लोग ऐप खोलने के बाद जिओ सिनेमा पे आराम से ऐप आई पी एल मैच देखते थे अभी अभी हॉट एस्पॉट खोलने के बाद हम विश्व का टी ट्वेंटी मैच सो समय देख लेते हैं और जैसे हुआ वह भी खोलकर के हम इस्कोर व बोर्ड देखते हैं और कुछ लूडो ऐप है उसको भी सो समय जैसे हम कहीं सफर कर रहे हैं समय नहीं व्यतीत हो रहा है हम दो लड़के हैं तो खोलकर के अपना ऐप चला रहे हैं लूडो खेल रहे हैं और प्लेइंग कार्ड का भी एप होता है उसको भी कभी मन हुआ तो उसको भी खोलकर के प्लेइंग कार्ड का ऐप खेल लेते हैं इस तरह जो भी ऐप है सभी ऐप अपने अपने जगह पर एस्मार्टफोन के लिए फायदेमंद हैं और देखने वाले को भी फायदेमंद है क्यूँकि यह इश्मार्टफोन जो है आज कल के ज़माने में बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छी चीज़ है इससे इससे भी जो है जो भी है फ़ायदे और नुकसान नुकसान वी है जैसे जो हम ऐप कुछ गलत ऐप बे में भी कुछ गलत सीन दिखाया जाता है वह आज कल के लिए बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है बच्चा के अपने मेन्डेलिटी और अपना सोच पर निर्भर करता है कि हमको क्या चीज़ बनना है उस ढंग से ऐप का उपयोग होना चाहिए न कि गलत चीज़ एप में खोलकर के देख रहे हैं वह तो गंदी चीज़ है नुकसानदेह चीज़ है उसको हम क्यों देखें अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी ऐप वगैरह या मोबाइल वगैरह या स्मार्टफोन वगैरह जो भी चलते हैं इसमें जिस हिसाब से हम अपना सोच रखते हैं उस प्रकार से हम ऐप से फ़ायदा ले सकते हैं अगर मेरी सोच अच्छी है तो अच्छे चीज़ को हम ऐप खोलकर के उसका हम निचोड़ चीज़ ले सकते हैं अगर सोच मेरी गंदी है तो हम गंदा चीज़ देखकर के अपना समय व्यतीत कर लेते हैं इसलिए यह अपनी अपनी सोच है इश्मार्टफोन का एप देखने से और फेसबुक है एस्टाग्राम है इसे हमें आज कल के बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा इस्टाग्राम खोल कर चलाते हैं लेकिन हम मेरी तरफ़ से यह भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि जो भी लड़का हो या लड़की हो एस्टाड्राम शादीशुदा होने के बाद चलाना चाहिए न कि कुमारी अवस्था में फेसबुक है तो फेसबुक पर लोग अपना जो भी उत्साहित चीज़ जैसे घर परिवार में शादी है कोई फंक्सन है या कोई एनिवर्सरी है या बच्चा का बड्डे है उसका हम फोटो लेकर के फेकबुक फेसबुक पर डालते हैं और हम यह देखते हैं कि मेरा कितना लाइक आता है यह सब चीज़ भी एक अच्छी चीज़ हम मानते हैं कि मेरा सपोर्ट में कितने लोग लाइक करते हैं कोमेन्ट करते हैं और जो भी ऐप है को अच्छे ढंग से उसको लेना चाहिए न कि गलत ढंग से और जो भी चीज़ हो आज कल जो भी अच्छा आपको नजर में लगे वह सोच रखनी चाहिए उसपर आत्मबल मजबूत करना चाहिए न कि माइन्ड को इधर से उधर अधिक भ्रमित करना चाहिए इसलिए इस्मार्टफोन का एप फ़ायदेमंद है और थोड़ा बहुत नुकसान भी है वही नुकसान जो मैं पहले बोल भी चुका हूँ कि अपनी अपनी सोच है मोबाइल है तो मनोरंजन के लिए और पढ़ाई के लिए सारा सुख सुविधा इसमें दिया हुआ है हम अभी पढ़ाई के लिए हम खोल रहे हैं खोल दिए अपना मोबाइल हम एक दो घंटा के क्लास है ऐप खोलकर के हम पढ़ाई कर रहे हैं और विद्यार्थी के लिए लाइफ सेट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है